पंजवीह जनवरी ॿ हज़ार वीह सती अप्रैल ॿ हज़ार छह तेरहीं अगस्त उणिवीह सौ सतासी पंद्रहीं मार्च उणिवीह सौ नवे सत्रहीं नवंबर ॿ हज़ार ॾह